आं गंसे मबाइल लादोंमोन नकिया थाम जिबि रेम ब्रै जिबि र'म बे मबाइला लेरनायाव जोबोर मोजां मोजां पटका खेबबा खाथियाव बोब्लाबो गावला जोबोसो जिबियानो ब्रै जिबि रेम होननाया जायगायानो जोबजोबो दसेनो थाबै